हमको ड्रेस चाहिए बच्चों के लिए पाँच हज़ार बच्चे हैं स्कूल में उनको ड्रेस चाहिए उनको घघरी चाहिए और शर्ट चाहिए टी शर्ट चाहिए लोअर चाहिए और बेल्ट चाहिए टाइ चाहिए तो साइज़ बच्चों का है जैसे दस बरस का है कोई तो कोई पाँच बरस का है कोई एक बरस का है और अरे कोई तीन बरस का है पाँच बरस का है दस बरस का है फिर कोई बारह साल के हैं और कोई जैसे सात साल के हैं तो इन सब लोगों बच्चों का पाँच हज़ार कलर में लाल है टी शर्ट का पीला है टी शर्ट और ल लाल पीला और हरा टी शर्ट चाहिए और ड्रेस और घघरी थान सिला सिला कितना देंगी तो थान का देंगी तो आप फिर हमको सिलवाना पड़ेगा उसको सिल सिलवाया पाँच हज़ार हुआ मेरे बच्चे पाँच हज़ार हाँ हो जाएगा चलिए हमलोग फिर वह दे दीजिएगा थान का कपड़ा तो थाने का कपड़ा नहीं ऑनलाइन देंगे कैश नहीं है मेरे पास ऑनलाइन से में ऑनलाइन करवा देंगे ठीक है नमस्ते

अरे बच्चों के लिए घघरी चाहता है नहीं तो मुझे रेडीमेडो दे दोगे तो सही रहेगा हाँ रेडीमेड लेकर आएँगे हम घर पर सिलाई थोड़ा कर देंगे और क्या चलो ठीक है तो हम सिलाकर घर पर लाकर हम सिलाई कर देंगे हाँ वह तो हमको पता नहीं ना लगेगा कि बच्चों अब कितना बच्चा का हम नाप रख जब रखेंगे तभी तो हम देंगे ना